जेको डांस प्रोग्राम तॾहिं ई प्रभावशाली ठहंदो आहे जॾहिं जंहिंमहिल हुते अलॻि अलॻि तरीक़े जी शयूं हुजनि जंहिंसां नचण सां हुननि खे अलॻि अलॻि तरीक़नि जी गिफ्टू मिलेनि या कोम्पिटिशन न सम्झी करे इन में असां मेल वांगुरु कयूं डांस में इहा ई शइ खपंदी आहे असां इस्कूलनि में डांस कंदा आहियूं कोई ॿारु कहिड़े क्षेत्र जो हूंदो आहे कोई बार कहिड़े क्षेत्र जो हूंदो आहे लेकिन इहो डांस में नज़र न ईंदो आहे की कहिड़ो ॿारु कहिड़े क्षेत्र जो आहे असां डांस हिकु एकता में कंदा आहियूं सभु ॿार मिली करे कंदा आहियूं असां सभु दोस्त मिली करे डांस कंदा आहियूं जंहिंसां इहा असांजे लाइ यादिगारु ठही वेंदी आहे डांस में अलॻि अलॻि ॿार अलॻि अलॻि डांस ग्रूप में हूंदा आहिनि जंहिंसां उहो गॾिजी मिली करे नचंदा आहिनि जंहिंसां मेल मुटाव थींदो आहे ॿारनि जो और डांस कंदा आहिनि त उन में रैंक लॻंदा आहिनि असां डांस खे कोम्पटिशन में न खणी करे और गॾिजी मिली करे नचंदा आहियूं ख़ुशी थींदी आहे त हुन सां असांखे इहा यादि रहंदी आहे इहे सभु शयूं असां डांस में पंहिंजे सिंधी ई गाननि ते नचंदासीं जेका ॿारनि खे गाना सम्झि में बि अचनि त उहो अञा सुठे सां उन पल खे इन्जॉय करे सघंदा गॾिजी मिली नचंदा जेका ॿारनि खे गाना सम्झि में बि अचनि अलॻि अलॻि जॻहियुनि ते अलॻि अलॻि तरीक़े जा सभु कुझु हलंदो आहे अॼुकल्ह नंढे खां नंढो कोई बि फंक्शन थींदो आहे त उन में डांस हिकु अहिड़ी शइ आहे जेकी हर हंधि थींदी आहे डांस अनेक प्रकारनि जी हूंदी आहे सांस्कृतिक नाटकी और सामाजिक अलॻि अलॻि जॻहियुनि ते अलॻि अलॻि तरीक़े जी रांदियूं थींदियूं आहिनि ॿार सभु हिकु गॾिजी मिली करे एकता ठाहे करे नचंदा आहिनि सभु ॾे हां गॾिजी मिली करे जंहिं सां ॿारनि जो मूड बि सही थी वेंदो आहे और ॿार हिकदमि फीट बि लॻा पिया हूंदा आहिनि और उहो हुननि लाइ हिकदमि यादिगारु पल ठही वेंदो आहे पंहिंजे दोस्तनि सां मिली करे या असां स्कूल में किथे नचंदा आहियूं गॾु हिकु ग्रूप ठही करे त हुते ॿार गॾिजी मिली नचंदा आहिनि त उहो हुननि लाइ हिकु यादिगारु पल ठही वेंदो आहे